میرا نام کاشف جمال ہے میں ایسٹ دلی سیلم پور ایریے سے رہتا ہوں میں نے آپ کی ایپ سے ایک آرڈر کرا تھا آج رات ڈنر کا تو اس کے اندر کافی چیزیں منگائی تھیں جیسے بریانی کوفتے کباب ایک اسپیشل تھالی آرڈر کری تھی اور چکن فرائی تھا چکن لالی پاپ تھا تقریباً سترہ سو سے اوپر کا بل بیٹھا تھا جس میں کئی ساری اشیا تو ٹھیک تھی جیسے تھالی جو تھی تھالی کے اندر دس آئٹم ہونی چاہییں وہ پوری پوری دس آئٹم تھیں اور کافی حد تک وہ فریش تھا لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں وہ کافی ٹھنڈی تھیں اور اس کے اندر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کہ وہ تازہ ہو شاید مجھے نہیں لگا کہ وہ شاید تازہ ہو مجھے وہ باسی لگا اور اس کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے میں اس آرڈر کو واپس کرنا چاہتا ہوں آپ پلیز میری اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر کے میرا یہ آرڈر واپس کر لیجیے جس کی وجہ سے میری پارٹی تو خراب ہوئی اب میں دوسری جگہ سے آرڈر آرڈر کروں گا لیکن مجھے اس ریسٹورنٹ کی چیزیں سمجھ نہیں آئیں جو کہ خراب تھی کچھ حد تک آپ پلیز اس آرڈر کو واپس کر لیجیے